हमरासबके तरफ जे छै बेसी मात्रामे नारिअरके तेलके यूज होइ छै आओर ओकरबाद सरिसोके तेलके यूज होइ छै कपास कपास्याके तेलके यूज होइ छै आओर नहि कि नारिअर नारिअर नहि कि दोसर चीजके यूज होइ छै